ہمارے یہاں محرم کے میلہ میں بہت اچھے میلہ لگتا ہے اور بہت دور دور سے آدمی سب محرم کے میلے میں میلے دیکھنے کو آتے ہیں اور یہاں کا میلا بہت اچھا میلا ہے جو ہمارے یہاں بہت دور دور سے مہمان سب آتے ہیں میلے کو دیکھنے کے لیے بہت بھیڑ رہتی ہے ہم کو اچھا لگتا ہے میلا دیکھنے میں اور طرح طرح کے سامانیں بکتی ہے اور ہر آدمی طرح طرح کے سامان خریدتے ہیں ان سے موسم میں میلہ آتا ہے محرم کے میلا اور وہاں بہت اچھا لگتا ہے بہت بڑی بڑی تعزیے بنتی ہے جو بہت خوبصورت لگتی ہے دیکھنے میں اور بہت دور سے اس میلے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں بہت دور دور سے ہر آدمی اپنے اپنے گاؤں آتے ہیں اس میں تعزیے کو دیکھنے کے لیے سب کو یہ تعزیہ اچھا لگتا ہے یہ میلہ اچھا لگتا ہے دیکھنے کے لیے سب اپنے اپنے گاؤں آ آتا ہے یہ محرم کا میلہ دیکھنے کے لیے